ہیلو جی ڈاکٹر کاظم بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹر مجھے کل سے جو ہے فیور ہو رہا ہے بہت زیادہ اور تین چار دن سے جو ہے مجھے کولڈ اور کف ہو رہا تھا جی جی طہورہ نام ہے میرا کولڈ اینڈ کف جی جی اچھا اچھا اچھا اور کچھ جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کچھ کچھ ڈائیٹ میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ کھانے پینے میں کچھ اچھا اچھا جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ مجھے دوائیاں دیں گے تو واٹس ایپ کردیجیے گا ڈاکٹر جی جی جی باقی مجھے آپ کے پاس آ کے وزٹ تو نہیں کرنے پڑے گا نہ جی

جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سلام علیکم جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ